भोजन भोजन होइ छै बहुत प्रकारके होइ छै भोजन जैसे शादी हो गेलै शादीमे भोजन होइ छै तऽ कार्ड दै छै तऽ कार्ड मतलब खाइ छै तऽ कार्डमे हो जाइ छै जे मतलब पैसा दैके परै छै बुझलियै तब भोज खाइ है तऽ किछु पैसा दै छै लिखाइ छै आओर सब भोज होइ छै मतलब लोक सब मरि जाइ छै नओ दिनके केश होइ छै ने तऽ ओहोमे भोज होइ छै तऽ ओहिमे मतलब पैसा ऊइसा नहि लागत खाइमे भोज तऽ ओहिसे ही भोज मतलब भोज खिलात आत्माके शांतिके लिए भोज होइ छै से ओहिमे देलियै फेर भऽ गेलै बर्थडे हो गेलै जेना तऽ बर्थडे होइ छै तऽ बर्थडेमे भोज करै छै तऽ बर्थडेयोमे सब आबै है तऽ कहै है तऽ भोज खाइ है बर्थडेयो भोज हो गेलै आओर जेना किछु होइ है प्रोग्राम होइ है फेर किछु है तऽ अपन जे सक्षम होइ छै जे भोज करै छै न्योता दै छै फिर शादी विवाह जे होइ है दोसरो गाँवसँ होइ है तऽ ओहोमे बोलबै छै कार्ड दै छै तऽ ओहोमे शादी होइ है तऽ ओहोमे सब भोजन सब होइत रहै है हो गेलै मरनी बला नहि मर जाइ है तऽ नहि नओ दिन पर जे भोज होइ छै तऽ ओहोमे खाना भोज होइ छै जे सादा होइ छै चावल दालि सब्जी किएकी ओहिमे जादा दुःखके बात रहै छै जे तऽ ओतना जे होइ छै जे नार्मल भोज खिया दै छै समझलियै आओर सब हो गेल जे कोइ कार खरदै है तऽ कि रे दोस दोसके खर्चा करबाबै है तऽ ओहो सब भोज कैरी दै है आओर सब तऽ भोज हो गेलै जे एगो होइ छै भोज होइ छै पैसा बला भोज होइ है जे जाहिमे कार्ड दै छै ओहिमे पैसा लागै छै आ एगो बिन कार्ड बला होइ छै ओहिमे पैसा नहि लागै छै आर एगो हो जा है आजकल दोसोके दोस होइ है ओकरो यहाँ दीदीके शादी होइ है हम अपनेमे बतबै छी हमर दोस्त है दोस्तके बहनके शादी छलै समझलियै तऽ हमरो एगो दोस्त रहै ओहो दोसके कार्ड देलकै हमरो कार्ड देलकै भोजके न्योता वला तऽ हम आर दोस गेलियै दुनू शादी विवाह मे गेलियै तऽ खूब ईन्जॉय केलियै भोजो भी खेलियै तऽ कार्ड देलकै तऽ पैसा लिखाबैके परलै डाला बुझलियै हर प्रकारके भोज होता है बहुत प्रकार जैसे हो गया पूजा पूजामे भी भोज करता है ओ सब भोज नही होता वो कचौड़ी सब्जी खीर कचौड़ी सब्जी का भोज होता है उसमे मतलब पूजा बला भोज ही होता है प्रसादके रूपमे आओर सब हर तरह के भोज होता है